जय झूलेलाल हाणे वेझिराई में मूं ट्रिप ठाही हुई लोनावाला हुनमें ड्राईवर जेको मिलियो हो न हिकु नम्बर ड्राईवर मिलियो एॾो प्रेम सां वठी हलियो भले सिनिअर सिटीजन हुआसीं खॾा खुबा बचाए करे गुगल जे हिसाबु सां भले हले पियो न पियो हले पर विचों रस्तो टाइम ते बीहारे पियो ऐं जित्ते असांखे कुझु खाइण जी इच्छा आहे या टॉयलेट वग़ैरह वञिणो आहे त हू बि मददु करे पियो ऐं असांखे माना हुन कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ु न ॾिनी ऐं असांखे सुरक्षित टाइम सां हुन जॻहि ते पहुचायाईं त तमामु अहिड़ा घटि ड्राईवर आहिनि जेके मिलंदा आहिनि पर भॻवान सुठे माण्हुनि सां सुठा मिलाईंदो आहे जय झूलेलाल